मां वेझिड़ाईअ में लैपटॉप वरितो हुयो जेको ॾाढो हाईन प्रोसैसर वारो हुयो ऐं ग्राफिक्स कार्ड वारो हुयो ऐं हुनमें मूंखे ॾाढी शयूं वणियूं जेको वॾे खां वॾो सॉफ्टवेअर हलाए वेंदो आहे ऐं सुठी बैटरी कैपेसिटी आहे हुनजी लंबे टाइम ताईं हलंदो आहे हे बिना चार्जिंग जे उनमें कीबोर्ड में लाइटिंग बि थींदी आहे जेका चेंज बि थी सघंदी आहे ऐं हुनमें मल्टीटास्किंग करे सघंदा आहियूं अलॻि अलॻि सॉफ्टवेअर्स बि रन करे सघंदा आहियूं मूंखे असां पंहिंजे हिसाब सां कस्टमाइज़ बि करे सघंदा आहियूं हुनते चङा ई कम थी सघंदा आहिनि गेमूं बि खेॾिजी सघंदियूं आहिनि उनमें मां मोस्टली हिकिड़ो ऑप्रेटिंग सिस्टम हलाईंदो आहियां लिनक्स जेको ॾाढो ई सुठे सां हलाईंदो आहे हुनमें ॾाढा ई फ़ीचर ॾींदो आहे की व्हाटसैप हलाए सघंदा आहियो तव्हां हुनमें इंस्टॉल करे ॿियो मूवीज़ ॾिसी सघंदा आहियो ऐं गाना बि ॿुधी सघंदा आहियूं हुनमें ब्लूटुथ फैसिलीटी बि आहे ऐं मिटींग अटैंड करण लाइ वैबकैमरा बि आहे जंहिंजो यूज़ मां कंपनी में मिटिंग अटैंड करण लाइ यूज़ कंदो आहियां ऐं हुनजी लाइटिंग मूंखे ॾाढी वणंदी आहे हुन लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड्स बि ॾिनल आहे ताकी जेके बि इमेज ऐं वीडियो ॾिसूं हुनजो प्रोसैसिंग सुठो थी अचे लैपटॉप में एस एस डी विधल आहे जंहिंसां लैपटॉप ॾाढो ई फास्ट कमु कंदो आहे ऐं हुनजी बूटिंग्स बि ॾाढी ई तेज़ थी वेंदी आहे रैम बटीह जी बी विधल आहे जेको हैवी मां हैवी कमु हैवी मां हैवी लोड्स सुठे सां खणी वठंदो आहे हुनमें स्क्रीन वधीक निट्स जी विधल आहे ऐं रीफ्रैश रेट स्क्रीन जो वन फोर्टी फोर हर्टस आहे जंहिंसां लैपटॉप ॾाढो ई स्मूथ हलंदो आहे उनमें रैम डी डी एफ फाइव लैवल जी विधल आहे जेको पिछली जनरेशन खां सुठो परफॉर्म कंदी आहे हुन लैपटॉप जी टफनैस बि ॾाढी सुठी आहे लैपटॉप खे नंढे मोटे धक्कनि सां डैमेज न पहुचंदो आहे